अगर बात की जाए तो हमारे क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं अगर हम पत्थर की बात करते हैं तो कोट कोटा पत्थर है धौलपुर पत्थर है और बलुवा पत्थर है ग्रेनाइट पत्थर है संगमरमर का पत्थर है तो यह पत्थर काफी तरह के हैं और इन सब का हमारे व्यवसायीक गतिविधियों में काम लिया जाता है और अगर हम खनिज पदार्थ की बात करें तो जिप्सम है तांबा है चूना है सीसा है जस्ता है गेरू है इन सबका भी हमारी जो व्यवसायीक गतिविधियाँ होती हैं उसमें उपयोग किया जाता है